اسکرو ڈرائیور اور اسکرو بہتر اسکرو مشین اسکرو ڈرائیور ایک حد تک اچھا ہے لائک اس کو ڈرائیور ٹیسٹر میں نا تو اچھا ہے نئی تو ہاتھ سے پھراؤ زیادہ اس کو اپنا ہاتھ درد ہو جائے اسکرو ڈرائیور اس ٹیسٹ ایک حد تک اچھا ہے میں ایک بڑا اسکرو ڈرائیور دیکھا نا وہ بہت پیارا دکھا میرے کو اور اسکرو ڈرائیور جب میں کام کرتا ہوں نا ہاتھ درد ہو جاتا ہے اسے پھراتے پھراتے اسکرو مشین بہت اچھا ہے اس میں آپ کو کوئی تکلف کچھ نہ ہوتی الیکٹرانک لگتا ہے اسکرو مشین بہت پیارا دکھا میرے کو اس میں آپ چارجنگ کر کے اچھا کدھر بھی اسکرو مائنس اور پلس دونوں کر سکتا ہے یا اسکرو نکالنا ہے تو وہ اسکرو مشین لگا کے اس کو نکالو وہ بہت اچھا دکھا ہے میرے کو اسکرو ڈرائیور میرے کو پسند نہیں آیا